हिन्दी माध्यम पढ़ने वालों के लिए बहुत ही दुखद सूचित किया जाता है कि हमारी हिन्दी भाषा जो है समय के साथ खोई जा रही है और समय के साथ इसके शब्द जो हैं वो शब्द बदल चुके हैं जैसे भाषा के शब्द बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उनका मतलब उनका स्पष्ट मतलब रूप स्वरूप स्वर रस ज़रूरी होता है मगर ये सब आज की जेनरेशन ने बहुत ज़्यादा ही गैप हो गया है और इसके कारण यह है कि हिन्दी भाषा जो है वो आज जो बोली जाती है उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हिन्दी के लीपी के शब्द नहीं हैं वो नए शब्द लोगों ने बना दिए हैं और वो प्रोपर शब्द नहीं है जिनका मतलब निकलता है तो इन शब्दों का उच्चारण जो होता है वो सही तरीके से नहीं होता है बहुत से लोगों को शब्द बोलने नहीं आते बहुत से लोग जो हैं वो शब्दों को प्रयोग नहीं करना जानते